हेल्ल' हंला नाया मा मा दाम जाखो

लकेलखौनो होनदों आं लकेला मा बेसेबां दाम जाखो हा ओमफ्राय आलादायालाय आलादाया औ रुप सान्दाया दे बेसेबां एक्स' अ

माबोरै ए होमबा एसे खमायबावला आरोना

आं एसे बुरजाखौनो लागौमोन आरो पास केजिसो

माबोरै माबोरै

फ'यासेआव दे जागोन दे होमबाथ' दे होमबा आं दा लायगासिनो ओमफ्राय नै मा बेखौबो दोनदो फिथिख्रिखौबो फिथिख्रिखौबो लानांगोन्नानोथ' फिथिख्रिखौबो नांगोन बेखौ बे बेसेबां होनदों फिथिख्रिया बेसेबां बेबो एक्स' बेखौबोथ' लानांगोन दे बेखौबो खमायबाव आसि थाखा लादो फ'याआव औ सेरसेयाव

बेखौ दुइ केजिसो सुदो नामा पेकिं खालामनानै दोनबानो जाबाय दे

दे लांगासिनो दसे थानानैनो नै आं एसे बेस्ट' एसे नै बाहेरायावसो दंफैयो नालाय ओंखायनो नोंनाव सोंहरनाय जादों आरो दे होमबा नोङो पेकिं खालामनानै दोनबानो जाबाय मिथिबाय ओमफ्राय मा गोरियालाय बेसेबां होनदोंमोन गोरिखौ गोरिया देरस' आयाव बेहासो दामसिन ना गोरिया होमबा दे होमबा